हां यरो पैह्लै पैह्लै होंदा हा कि गेम खेलनी निग्गर साबै दी गेमां गूमां अस बड़िआं शैल खेलदे हे फ्ही गेम गूम खेलदे रेह् अस फ्ही कम्म बनिआ साढ़ा फ्ही गेमां खेली खेली असैं मौज बड़ी मारी हां वा बाद च पछतावा बी होआ अस स्कूला दा बंक करिये गेम खेलने गी जंदे हे इ'यां असैं गी खेलन निं दिंदे हे घरे आह्लै तू छड़ा फिरदा रौह्ना लुर लुर इ'यां होई गेआ ते ऊ'आं होई गेआ अस तां गै स्कूला दा नठी जंदे हे गेम खेलने गी अस घुट्ट बी बड़ी चली घरू आया ते घुट्ट बड़ी खादी असैं ते बस चलदा रेहा कम्म इयै नेहा थोह्ड़ा बोह्त होंदा रेहा इ'यां गै ते चली घुट्ट चली घुट्ट घुट्ट खाई खाई खाई खाई असैं बढ़ी बूरी हालत करूी ओड़ी घुट्ट खंदे गै रौंदे हे अस इन्नी जैदा घुट्ट खंदे हे छड़ी घुट्ट खाई खाई खाई खाई असै बूरी हालत करूी ओड़ी अस इक बारि बैट बॉल खेलने गी गे उस्सी साढ़े उत्थे हे ते उस्सी डमनी ते पत्थर गोला आह्ला पत्थर ओह् खेलने गी गे ते असें गी छड़ी घुट्ट चली मम्मी आई उत्थां तरमाड लेईयै आंटिआ देई देई बूरी हालत करूी ओड़ी साढ़ी असैं पैह्लै गै आखेआ हा कि ठीक ऐ ना जी ओह् मन्ने गै नेईं घुट्ट तरमाड ओह्दै बाद निग्गर तरमाड चलेआ फ्ही इक सुकूटी लेईयै गेआ हा बैट बॉल खेलने गी उत्थैं बी मिगी बड़ा तरमाड़ चलेआ हा उनै सौरी दे मेरी मारी मारी मारी मारी बूरी हालत करूी ओड़ी मेरी आ'ऊं गेआ ते सेही हा उने दिनैं अस खेलदे गै रैह्ंदे हे पर साढ़ा उत्थैं बी शैल ग्राऊंड ते ऐ गै निं हा बाह्डी होंदी ही दब्बड़ जेइयै खेलना दब्बड़िआं असैं इन्ना जैदा खेली खेली खेली खेली बूरी हालत करूी ओड़ी कालेमस होई जाना असैं घर फ्ही असैं गी घरै आह्लै घुट्ट चाड़नी घुट्ट गै चड़दी रौह्नी असैं गी बड़ी गाल खादी दी बड़ी घुट्ट खादी दी अज कल्ल बी पौंदी पर घरै आह्ले तान्ने बड़े मारदे गल्लां सुनांदे गल्लै गल्लै पर गल्लां सुनाई ओड़नियां जि'यां आ'ऊं पंज मैण्ट बाह्रें गी चली जां ते कुत्थैं गेआ इ'यां निं करना ऊ'आं निं करना एह् बड़ा बड्डा चक्कर बनी जंदा बस बाकि ठीक ठाक ऐ बाकि ते सैट गै रक्खेआ में तरमाड बड़ा खादे दा उंदे कशा इस चक्करें च मिगी तकमाड बड़ा पेआ वा मौ बी बड़ी मारी ओह्दे बाद सैट गै होंदा रेहा चलदा रेहा कम्म साढ़ा बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले वा हुन मिगी थोह्ड़ा बोह्त पता लगेआ कि खेलना ते फ्ही शैल करियै खेलना ओह्दे च गै पर्फैक्ट होई जाना ते फ्ही बनदे कम्म शैल करियै अगर ओह् कम्म नेईं बनेआ ते फ्ही बी बेजती होंदी हुन पता ते ऐ घरै आह्लै बी ताना मारदे बाह्रै आह्लै बी ताना मारदे मारदे गै रौह्ंदे साले पता लगदा ऐ निं ऐ सालैं गी असैं गी बी बड़ी बारि गल्लां सुनाईआं इनै पर आ'ऊं सूनने आह्ला घट्ट गैं आ'ऊं नस्सी जंदा घरा दा गै मिगी इनै गल्ला सूनाने गी आना ते में नठी जाना घरा दा गै फ्ही पिछूआं गलांदे रौह्ंदे हे तू नठीआ एह् होई गेआ ओह् होई गेआ रूकना ननिं घरा नठी जाना चुप्प चपीते चलदा रौना फ्ही गेम गूम बी खेलना शैल करियै तरमाड फेरना ओह् फेरना फिरदे रौह्ंदे हे अस इक बारि त्रप्पड़ लाईऐ गेआ हा ते त्रप्पड़ गै भज्जी गे हे फ्ही आ'ऊं बाह्डिआ आया ते कण्डे चूबदे चूबदे ते डवैलप होआ निं कक्ख निं ते कम्म चलदा गै रेहा खेलदे रेह खेलदे रेह डम्मन चलदा रेहा हुन ते अस बड्डे होईये ते घरे आह्लै किश आखदे निं ऐ हां वा गाल ते असैं गी चली गै जंदी पर तरमाड बी बड़ा फेरदे हे ओह् असेंगी गफ्फा बी बड़ा चाढ़दे न ओह् आखदे इक्कै गल्ल आखदे तुस फिरदे रोह्नदे चौवी घैंटे केह् करना